हेलो

मिल जाएगा ना डेलिक्स कंपनी का चावल ये बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल होता है ये हमारे यहाँ साठ रुपए पर के जी के हिसाब से आपको जितना भी चाहे मिल सकता है अच्छा वैसे आपको कितना चावल लगेगा दस के जी तो मार्केट का ऐसा है कि मार्केट में कुछ मिलावटी या कुछ इधर उधर का चावल भी हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ पर पेवर क्वालिटी का चावल मिलता है इसीलिए रेट थोड़ा हाई रहता है वो चमक नहीं है पर लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें इसी कारण से ये महँगे होते हैं नहीं दस के जी में कुछ कम नहीं हो सकता हाँ ठीक है हो जाएगा अगर आप सॉप पे आते हैं तो कुछ कर देंगे थोड़े रेट अपने हिसाब से नहीं नहीं मिलावटी नहीं है ये पेवर चावल होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है नहीं चमक कम है लेकिन बहुत शानदार है अगर आपको देखना है तो आप कुछ थोड़ी सी मात्रा में आप पहले ले जाके देख भी सकते हैं बनाकर आपको जब भी समय मिले तब आप आ सकते जी जी